ہلو ماسٹر جی بول رہے ہیں اچھا میں اسکول سے بول رہا ہوں یہ پرائمری اسکول ہے اچھا جی جی جی خالد بول رہا ہوں تو مجھے میں نے اِس لیے کال کی کہ بچوں کی کچھ ڈریسس سلوانی ہے ہمیں پانچویں کلاس تک کے بچوں کی جی اچھا تو اِس میں کیا سر اُس میں ایک شرٹ اور پینٹ اور ایک کوٹ سلنے ہیں بچوں کو ٹائی وغیرہ لینی ہے ساتھ میں جی بس جلدی کیا اب ایڈمشن شروع ہوئے ہوئے ہے اور اب اسکول کھلنے والے ہیں اگلے منتھ سے تو اِس لیے جلدی ہے تقریبآٓ بیس دِن کا ٹائم ہے بچے تقریبآٓ آپ سمجھیے ایک سو پچاس سے زیادہ سمجھ لیجیے ایک سو ساٹھ کے قریب اچھا تو پرائز کیا رہیں گے اِس میں اچھا یہ بتائیے اگر ہم اِس بار کپڑا آپ ہی کا لیں تو کپڑا بھی خود لگائیں گے آپ جی جی چلیے ایک مرتبہ پرائز بتا دیجیے پھر ہو جائے گا جی چلیں ٹھیک ہے ہم مشورہ کر کے بتا دیں آپ کو ٹھیک ہے

ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک شُکریہ شُکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے